جی ہاں میں اپنے موبائل پر روزانہ نیوز فیڈ پڑھتا ہوں تاکہ ملکی اور بین الاقوامی حالات سے باخبر رہ سکوں میں مختلف خبریں ذرائع کو فالو کرتا ہوں جیسے بی بی سی اردو ڈی وائے اور اے بی پی نیوز میں میں میں نے ان چینلس کو یوٹیوب اور گوگل نیوز پر سبسکرائب کیا ہوا ہے یہ ذرائع خبروں کا و غیر جانبداری سے پیش کرتے ہیں جو مجھے پسند ہے میں عام طور پر سیاست تعلیم سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق خبریں پڑھتا ہوں موبائل پر خبریں پڑھنا آسان تیز اور ہر وقت دستیاب ہوتا ہے میں سوسل میڈیا پر بھی خبروں کے صفحات کو فالو کرتا ہوں